इसकुलमे हमरा जे छै सबसँ नीक हिन्दी लागैत रहय हिन्दी पढ़यमे बड मोन लागैत रहए हिन्दीमे जे छै कहानी कविता मैथिली तऽ जे छै अठमा जे छै से शुरू भेल ओहिसँ पहिने तऽ एम्हर जे छै हिन्दीएके पढ़ाइ होइए होइए हमरा सबकेँ तऽ हिन्दीए पढ़लहुँ आ जे भी अखबार जे आबैए हिन्दियो वला आबैए मैथिली वला बहुत कमे रहए छै अखबार पत्र पत्रिका जे भी रहए सब हिन्दीएमे आबैत रहए तऽ हिन्दीए पर बेसी ध्यान देने रहिऐ शुरुसंँ आ हिन्दी पढ़यमे मोन लागै उपन्यास पत्रिका सब हिन्दीए वला उपलब्ध यऽ मैथिलीवला एम्हर बहुत कमे मिलैए ताहि दुआरे हिन्दीए पढ़य छी आ इसकुलमे जे छै से हमरा हिन्दीए नीक लागैत रहय बेसी पढ़ैमे